मेरे कोल बडे़ इ'यां कि बक्खरे बक्खरे टाइप दी ओह् पेदियां कलेक्शनां पेदियां जि'यां कि मेरे कोल ओह् पेदा ऐ केह् आखदे पेंटिंगां पेदियां फोटो फाटो पेदे पराने पराने सिक्के पेदे पराने पराने मतलब गी बड़ी प्राचीन टाइप दियां चीजां पेदियां मेरे पुर्वजें कट्ठी कीती दी ही मेरे डैडी ने बी इ'यै कट्ठी कीती जेह्डे़ मेरे चाचे ताए हे जेह्ड़ा मेरा दादा हा उ'न्ने बी इ'यै चीजां कट्ठिया कीतियां ते एह् चीजां जेह्ड़ियां ऐ एह् बिकी बी जंदिया बाहर च बजारे च जे बेचनी होवै ते हां पिछली बारी ने इक अपनी थोह्ड़ा मेरी इक हाॅबी ऐ पर्सनल दो हाॅबी ते हैन मेरियां इक पेंटिंगां करनियां ते तस्वीरां बनानियां लोकें दियां कोई बी चीज दी पेंटिंग पेंटिंग बनानी ते दूई हाॅबी मेरी इ'यै कि कोई जि'न्नियां परानी परानी प्राचीन चीजां ऐ एह् कलेक्ट करनियां फड़ी लैनियां परानी परानी प्राचीन चीजां ते होर बी बक्खरे बक्खरे टाइप दी करनियां ते जि'यां पिछली बारी में इक पेंटिंग बनाई ही ओह् मतलब कि ओहदे अंदर बडे़ गै मैहंगे मैहंगे रंग यूज़ कीते हे कोई बक्खरे कलर कीते में इक टाइप दी थ्री डी पेंटिंग बनाई ही में ते ओह्दे पिच्छे खर्चा बी बड़ा आया हा लेकिन ओह् में पेंटिंग जेह्ड़ी ऐही मेरी ओह् सारे मेरे घरे आह्ले गी बी स्हेई लग्गी दोस्तें बी स्हेई लग्गी हर कुसै गी स्हेई लग्गी ओह् पेंटिंग ते फिर मेरे दमाके च इक ख्याल आया कि केह्ली कि नेईं अपनियां हाॅबी गी इक धंधा बनाया जाए फिर में अपनी जेह्ड़ी पेंटिंगां हियां ओह् बेचना स्टार्ट कीता बल्ले बल्ले बल्ले जेह्ड़ी मेरी पेंटिंग ओह् बिकना स्टार्ट होई गेइयां ते इ'यां कदें कदार फिर मी ते इक बच्चा गै ऐं ते अपनी साइड पॉकेट मनी करने ताहीं इ'यां कदें कदें अपनी पेंटिंगां बनाने दा शौक ताहीं पेंटिंगां पूटिंगां दो दो पेंटिंगां बनादा इक घर रखदा ते इक ऑक्शन च जाइयै बेची ओड़दा दकानदारें गी बेचदा कदें कदें कुसै गी बेचदा ते कदें कुसै गी बेचदा में इ'यां चंगा ते नेईं लग्गन होंदा बेचन लेकिन में चाह्न्ना कि जेह्ड़ी मेरी पेंटिंग जेह्ड़ी मेरी तस्वीर ऐ एह् दूर दूर तक जाए ताकि बक्खरे बक्खरे लोक बक्खरे बक्खरे दे लोकें कोल जाए बक्खरे बक्खरे घर जाए बक्खरे बक्खरे लोकें नै मतलब कि जेल्लै कोई तस्वीर बनाई दिक्खे ते कोई बोले कि आं बंदे ने कक्ख ना कक्ख ते पाए दा गै ऐ तस्वीर च कक्ख ना कक्ख ते ऐ फोटो च जान चार चंद लाई ओड़े दे फोटो दे अंदर ते उस स्हाबै दी तस्वीर बनाई ते बाकी जेह्डे़ मेरे कोल पराने पराने कलेक्शन पेदे कॉइन दे कलेक्शन पेदे बाकी इ'नें रविदास दी ओह् पेंटिंगां खरीदियां ही ओह्दी कलेक्शन बी पेदी ऐ होर बी बडे़ प्रकार दे पेदे मेरे कोल चीजां चाजां लेकिन जेह्ड़ी पेंटिंग दा पेंटिंग दा जादा मु'ल्ल होंदा ऐ लेकिन मेरे जादा मु'ल्ल ओह्दे बिकदे ऐ काॅइन एह् में अपने पराने पराने जमाने च जिस टाइम दे काॅइन कलेक्ट करना कोई फुस्सी लेइया ते कदें कक्ख ते कदें कक्ख एह् चीजां कलेक्ट करियै फिर में दकानां र जाइयै जां कोई म्यूजियम जाइयै बेची ओड़ना ओ बी अच्छे दाम च चंगे चंगे दाम च देई ओड़दे हा पिच्छली बारी मे इक गेदा हा कुतै कोई कैम्प करन उ'त्थें मिगी लब्भा इक काॅइन बड़ा गै स्हेई इक काॅइन लब्भा ते पत्थर लब्भा प्राचीन होर ओह्दे उप्पर कक्ख बने दा हा में सोचेआ नेईं होना ऐ में तां बी रक्खी लैआ क्योंकि मिगी चाऽ चढे़ दा हा कि फसल फूसल फड़ने दे बक्खरी बक्खरी चीजां करने दा चाऽ चढे़ दा हा ते में फटोफट बनाया साफ सूफ कीता ते जेल्लै में म्यूजियम च जाई बेचेआ नी तक्केआ ते ओह् म्यूजियम आह्ला आखा दा बड़ा रेयर ऐ ते ओह्दे मिगी घट्ट कोला घट्ट सट्ठ सत्तर ज्हार ते थ्होई गै गे जेह्दा मिगी इक आई फोन लैता प्रो मैक्स लैता सेकंड हैंड गे लैता इद्धर अज्जकल जम्मू च आई फोन थ्होई गै जंदे ऐ पराने पराने ते बाकी मेरे कोल फोनै दी ते मेरे कोल कोई कलेक्शन नेईं ऐ आं मेरे घरे आह्ले कोल कलेक्शन ऐ फोनै दी पैह्लें मेरा चाचा चलांदा हा नोकिया फिर मेरे डैडी ने सैमंसग फड़ेआ फिर मी हून मेरे कोल आई फोन पैह्लें मेरे कोल वन प्लस ही हून आई फोन ऐ कलेक्शन ऐ एह् बी ते ओह्दे बाद फिर मिगी अपना थोह्ड़ा जेहा जेल्लै मिगी छुट्टियां पेइयां सर्दी दियां फिर में अपना इं'दे कोला मता टाइम एह्दे च एह् जि'न्ने बी हैन ड्रांइग ड्रूइंग पेंटिंग बनदी फोटो फाटो बनाने च गजारी ओड़ेआ में अपने कन्नै अपने दोस्तें गी बी लाई ओड़ेआ आं लेऔ लग्गो सारे ते उ'न्ने मेरे आखने उप्पर बी चलदे गे जि'न्दी हॉबी इ'यां निं ऐ ओह् बी ठीक ठाक बी बनाई लैंदे हे लेकिन सारे मेरे कश सिक्खे दे हे बल्लें बल्लें ते उ'नें थोह्ड़ा टाइम लग्गना कक्ख बनांदे ते उ'नें जेल्लै टैम लग्गना ते ओह् सिक्खा दे मेरे कोला ते जेह्डे़ मेरियां एह् जेह्ड़ियां पेंटिंगां कदें कदें मिगी आपूं बडी स्हेई लगदियां क्योंकि में उंदे पेंटिंगें च बक्खरे प्रकार दे रंग करना बक्खरे प्रकार दे मतलब कि अपना इक टाइप दा इक अपना प्यार बी घोलू ना बिच ताकि प्यार जेह्ड़ा मेरा ओह् बना रेह् हमेशा प्यार गै रोहे में आखना जेह्ड़ी पेंटिंग ऐ हमेशा मेरे कोल गै र'वै लेकिन कदें कदें बंदे कोल होई जंदा पेंटिंगां जादा होई जंदियां मेरे कोल इ'यै जेही बड़ियां पेंटिंगां पेदियां होर मिगी इ'न्ना अपने उप्पर ऐ कि चल एह्कड़ी गेई ते मी इ'यै नेही नेईं ते एह्दे कोला चार गुणा जादा स्हेई बनाई लैगा ते बल्लें बल्लें बल्लें बल्लें करियै बनाई लैंदा ते ओह्दे बाद फिर दो जां लाई लैओ तिन्न दिन तिन्न दिन मिगी इ'यै पैह्लें तिन्न दिन पूरा लग्गी रेहा रुट्टी पानी छड्डी छाड्डियै इक सारे कम्म छड्डियै क्योंकि में अपने पेंटिंगें कन्नै कुछ जादा गै प्यार होई गेदा हा ओह्दे अंदर में अपना प्यार घोलदा रंग रूंग सब कुछ पेंट पांट कीता ते आखरै च बेचियां मतलब कि ओह्दी बड़ी सारियां कलेक्शनां जि'यां कि पिछली बारी इक डायनासोर दा फोसिल लब्भा हा इक ते ओह् मतलब कि इ'न्ना जादा खास नेईं लेकिन दो तिन्न लक्ख रपेऽ दा बिकी गेआ हा ओह् ओह्दे अंदर जे ओह्दे अंदर मतलब कि डायनासोर दी इक बोन लब्भी ही ते ओह् में म्यूजियम बिच च जाइयै दित्ता अजें तक म्यूजियम बिच गै पेदी ऐ पता नेईं हून उ'नें ओह् कुद्धर सुट्टी ऐ जां केह् कीता ओह्दा जां बेची ओड़ी अग्गें जाइयै कुसै गी ओह् में आखी नेईं सकदा लेकिन इ'यां कि जेह्ड़ी मेरी जि'न्नी बी चीजां हैन सारी दी सारियां परानियां प्राचीन होर बी बक्खरी बक्खरी चीजां अजें तक मेरे कोल पेदियां न पैह्लें जेह्डे़ मेरे कोल जादा खास खास चीजां हियां ओह् मेरी फायरिंग च पिछली बारी सानूं जम्मू कशमीर च बॉर्डरै च रौहन्ने आं ते उद्धर चोरी होई गेई माए ते बाकी ते अग्गें भ्रावो तां नेईं अग्गें लोकें केह् कीता बेची बाचियै ओह्दा ओह्दा मिगी कोई कुछ निं लब्भेआ बाकी मेरे कोल इ'यै जेह्ड़ी पेदी पादियां इं'दे उप्पर गै करना पेआ मिगी अग्गें बेची बाचियै जेल्लै मेरी चोरी होई फिर में अपने सारें दे सारें टोकन बेची बाचियै ओड़े जि'न्ने बी मेरे कोल पेदियां हियां ते ऑक्शन बिच फोटो फाटो प्रिंट ब्लू प्रिंट सब कुछ हर इक चीज बेची ओड़ी में अपनी में आखेआ चलो छड्डने आं उ'नेंगी जेल्लै लेकिन ऐहीं बी कदें कदार पेंटिंग करना हा कदें कदार होर बी बड़ा कम्म करना में ताकि थोह्ड़ा बंदा हॉबी जे बंदा चेता नेईं भुल्ले बंदे ने केह् कीता